लॉकडाउन जे करे असांखे जाम अहिड़ियूं शयूं हुयूं जेके असां होटल में वञी करे न खाई सघंदा हुआसीं इन करे उहो असां घर में ठाहिण पसंदि कयूं जीअं त सूजीअ जो केक आइसक्रीम चॉकलेट बर्गर इहे असां सभु घर में ठाहे करे खाधासी